रनिंग हिकिड़ी अलाई अलाई एनर्जेटिक एक्सरसाइज़ आहे जेसां पंहिंजे बॉडीअ जो सॼो वर्क आउट थींदो आहे ऐं हू बॉडी लाइ अलाई सुठी रहंदी आहे पाण रनिंग जनरली ॾिसंदा आहियूं कि माण्हू जिम में ट्रेडमिल ते भॼंदा आहिनि या त ॿार गार्डन में या ग्राउंड में वञी करे रनिंग कंदा आहिनि पर रनिंग जो इहो महत्व आहे कि ट्रेडमिल ते सुठो आहे या त ज़मीन ते त उनमें मुंहिंजा विचार ईअं अथव कि अगरि तव्हां खे रनिंग करिणी अथव त तव्हा खे गार्डन में या ग्राउंड में करिणो ट्रेडमिल खां बेटर आहे छो त हुनमें सॼे पाण नेचर सां गॾु हूंदा आहियूं ज़मीन में पंहिंजा ज़मीन ते जॾहिं पैर पईंदा आहिनि जॾहिं उहे मिट्टी वारी ज़मीननि ते रनिंग करिणो ऐं उहो प्लास्टिक जे पट्टे जे ट्रेडमिल ते रनिंग करिणो ॿिन्हिनि में ख़ासो अंतरु आहे छो त ज़मीन ते रनिंग करिणो अलाई फ़ाइदेमंद थींदो आहे ॿार जी ऑक्सीजन जी हवा खणी करे गार्डन में खुले आसमान में खुले ग्राउंड में रनिंग करण सां पंहिंजी सिहत में पंहिंजे पंहिंजे हार्ट में अलाई फ़ाइदो थींदो आहे ऐं उहो अलाई ई उपयोगी कायक साबित थींदो आहे त मुंहिंजी राय प्रमाण सां ट्रेडमिल कर्ता अगरि रनिंग ग्राउंड में ज़मीन ते कयल हुजे त हुनजा फ़ाइदा वधीक आहिनि कंपेयर सां कंपेयर त ट्रेडमिल ते रनिंग करण सां